میں نے امیزون سے ہیئر جل آرڈ کی تھی اس میں اس کے جتنے خصوصیات بتائے گئے وہ ایک بار بھی کھری نہیں اتری اسی لئے وہ میرا منفی فیڈ بیک منفی فیڈ بیک دیتا ہوں میں اس چیز کو